आंनि बिबार बारिखौ सामलायनाय एबा गायनायाव जेब्ला आङो बिबारखौ गायो अबोला गायनाया गायनायाव गायखांनानै आङो दै लुयो आरो जेब्ला गायो एला हायाव हासार होयो आरो जुदि बिब बिबार जुदि गायनानै बिबाराव दै होयाबा बिबारा थैयो आरो बिबारा रानलांगोन बेनिखायनो बिबार गायनायाव दै लुनांगौ आरो बिबार बिबार बागानाव हाग्रा बंग्रा जायोबा साफा खालामनानै होनांगौ आरो बिबारा जोबोद जोंनि गोसोखौ बोहोनो हायो मानो होनोब्ला बिबार बागानाव थायोब्ला गोसोया जोबोद मोजां जायो साननाय हनायफोरा बेनिखायनो बिबारखौ आङो जोबोद मोजां मोनो आरो बिबारखौ गायो आरो बिबारखौ जथन' लानांगौ जायो आरो बिबारखौ जुदि जथन' लायाबा बिबार बिब फिफाङा थैयोब्ला बिबारबो बारनाय नङा बेनिखायनो बिबारखौ जथन' लानांगौ जायो